हॅलो हांवे तुका पयली लोलयां बाजारां यो म्हण सांगिल्ले थंय येनाका हांव आतां माश्यां आयलां लोलयां बाजारांत तुक पंचायती कडेन सांगिल्ले पळय पयली सांगिल्ले तें म्हळ्यार तुका पंचायती कडेन लोलयें बाजारांत यो म्हण सांगिल्ले थंयच्यान आतां हांव थंय ना हांव माश्यां बाजारां आयलां तूं कितें कर जर लोलयें पंचायती कडेन जर पावपा आयला आसत जाल्यार लोलये पंचायती कडेन पयली यो तूं खंयच्या वटेच्यान येता माशेंच्यान आयलां तूं आगास वाड्यावयल्यान आयलां काय दापटांतल्यान आयलां बरें एक काम कर आता तूं हांगा पावन जर जेन्ना पावतलो पंचायती कडेन तेन्ना थंय लोलयां चर्च खंय आसा ते पयलीं विचार थंय वतगीर लोलयां चर्ची कडल्यान तोच रस्तो घेवपाचे म्हळ्यार तूं आतां सपोज जर बस स्टोपावयल्यान आयलां आसत जाल्यार तुका हातूंत बाजारां भितर दाव्यान वचपाक जाय दाव्यान वतगीर तुका दावे वटेच्यान शेत दिसतलें थंयच्यान मुखार वचून मागीर एक बरो टर्न आसा थंय तळी आसा त्या रस्त्यान सरळ यो सरळ येतगीर तुका उजव्यान एक रस्तो वता तो दिसतलो आनी स्ट्रेट एक रस्तो आसा त्या सरळ रस्त्यान मुखार यो थंय मागीर चर्च दिसतली थंय एक बरें वोल्त आसा थंयच्यान मुखार येत राव सादरण तुका एक तीन किलोमीटराचेर माश्यां बाजार लागतलो जर तुका दापटांतल्यान जर येवपा जाय जाल्यार तुका रिवर्स टर्न करचे पडटलें परत येवचे पडटलें लोलये बस स्टेंडावयल्यान आयल तस्सो परत यो ती चडटी काड मागीर दापटां यो थंय एक हायर सॅकेंडरी लागतली थंयच्यान मागीर उजव्यान येवचे पडटले आनी मागीर ती दाव्या दाव्यान उजव्यान घेवचे पडटले तीं मागीर देंवती देंवची पडटली तीं देंवती देंवता आसतना तुका फोर लेन सुरूं जाता थंयच एक उजव्यान एक रस्तो आसा सो उजव्यान रस्तो जर सकयल वता तो त्या रस्त्यान जाल्यार तूं मुखार वचत जाल्यार तूं माश्यां पावता हांव माश्यां सारको देवळा कडेन आसा मेन बाजारांकच आसा तो बरो व्हडलो बाजार आनी थंय देवूळय बी तेकून आसा निराकार देवूळ देवालय म्हण आनी थंयच हांव रावला पूण म्हाका आतां हांगच्यान परत लोलयां येवपा जावचेना तुकांच माश्यां येवचे पडटले आमी हांगच्यानूच मागीर मुखार वचपा जाता तूं येत तो आगास वाड्यावयल्यान सपोज जर आयलो जशें हांवेंन तुका सांगले की लोलयां पावतगीर दाव्यान सपोज जर येवन त्या वाड्यावयल्यान सपोज जर आयलो जाल्यार ते तुका अंतर कमी पडटले आनी जर आयिल्लो तसोच जर परत आयलो जाल्यार तुका तें एक अर्द किलोमिटर अंतर चड पडटले हे सामके गांवातल्यान भितर येता हे रस्तो सामको गांवातल्यान दोनय वाटेच्यान घरां आसात सो तसो आयलो जाल्यार चड बेगीन पावतलो तो शाळे कडेन म्हळ्यार निराकार शाळा म्हणून आसा थंय पावता आसतना तोच बाजार दावे वटेनच्यान पळयल्यार दिसतलो तुका थंयच बाजार आसा नी थंयच हांव देवळा कडेन थंय रावला थंय यो